जय झूलेलाल मां लीलावंती आहियां मां चवण चाहियां थी की शादिअ जहिड़े वॾे कार्य में तव्हांखे छा नथो खपे शादी में खां वधारे ज़रूरी वस्तू आहे पाणी पाणी बग़ैरि त कुझ बि वस्तू न थींदी हिन लाइ करे पाणी सिक्योर करण लाइ करे पाणी खे पांखे कहिड़ी रीति ना भरे रखिणो आहे टैंक आहिनि ढोलूं आहिनि टब आहिनि टांका आहिन पहिरीं पाणी जी व्यवस्था फुल करणी आहे पांखे पाणी बग़ैरि त कुझ बि शादिअ में कुझु अॻियां वधंदो ई न पाणी चीज़ वस्तू अहिड़ी आहे पाणी सभिनि में खपे थो सनानु आहे बासण आहिनि कपिड़ा आइन के आहिनि रोटियूं ठाहिणियूं आहिनि त बकाला धोइणा आहिनि पाणखे उन्हनि सभिनि में पाणी चीज़ वस्तू पाणी बग़ैरि त कुझ बि न थींदो पाणी चीज़ वस्तू पाण खे सिक्योर करणी आहे सनानु आहे जेके ॿारन खे ॿारन खे वधीक पाणी खपंदो आहे ॿार ईंदा आहिन शादिअ में त नल खुला रखी छॾंदा आहिन इन करे पाणी जी व्यवस्था पाणखे फुल करणी आहे जीअं पीअण जो पाणी आहे पीअण लाइ बि आहे न पांखे सुठी रीति टैंक वैंक भरे रखणा आहिनि शादी में पाणी ख़ूबु ख़ूबु खपे पाणी फुल खपे पांखे छो जो महिमान अचन त इहो न चवनि कि तव्हांजे घर में कुझ व्यवस्था आहे ई न पाणी जी पाणी आहे न त असां कीअं सनानु कंदासीं पाणी त खपे ई पांखे पूजा लाइ खपे पाणी न सभिनिउ लाइ पाणी ज़रूरी आहे पाणी बग़ैरि त कुझ बि न थींदो कॾहिं शादी में पाणी जी व्यवस्था ई सभु करेनेच करणी आहे पांखे बासण आहिनि त उहे बि पाणीअ सां ई थींदा बकावल धोईजंदा उहे बि पाणीअ सां ई थींदा पाणी बग़रिरित कुछ बि एन पंहिंजे पाणी बग़ैरि जीवन मे कुझु आहे ई न पाणी हूंदो तब सभु थींदो वर्ना कुझ बि थींदो न